जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जेला जेखाइ खबाइ दैनो रोङो जों अब्ला जेखाइ खबाइ लानानै दैमा गाथोनफ्राव एबा बबेबा दुब्लि दैफ्राव सान्दुं गोसा दुंनायफ्राव जों माब्लाबा ना रोनावनाय ना नुयोब्ला जों रोङा रोङा जेखाइ खबाइ लानानै जोङो आलि खना खना गुरबायबायो हमबायबायो आरो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बिदि गुरै गुरै गुरनानै नै दासिमावबो जोङो गुरनो रोंगौ गुरदोंबो गुरगासिनोबो दासिमबो आरो हौवाफोरा समाव मालाबा जेजों ना लायो खबाइ लानानै ना सारहैयो मालाबा ख'खाबो सायो न'नि दुब्लिफ्राव एबा बबेबा दैमा दै बोहैनाय एबा दैबानाफोरजों बुंसावलाबायनाय बुसारलाबायनायफ्राव माब्लाबा फासि सालाबायो जे सारलाबायनानैबो ना लायो जोङो गोबां आगजु जेखाइ खबाइ आरो फल' बाहायो ख'खा बाहायो बेजोंनो जों गोबां बाहेरायाव समाव ना साम' खांख्राइ खननानै हमनानै लायो जोङो आरो मालाबा मालाबा बिलो दैमाफ्राव ज' ज' ना हनाय मानाय मुसारि लानानैबो जोङो हयो आरो लोगो नांलायनानै लोगो ज' जानानैबो जोङो मुसारि बोयो मालाबा गावबा गाव गावबा गाव जेखाइ खबाइ लानानै गुरहैयो आरो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो ख'खा सानाय जे सानाय जे सारनाय बेबायदि आगजु बाहायो जोङो जों ना आगजुफ्रा जेराव न'खरावनो दंखाजोबो बेफोरबायदि आगजुआ जोंनि जेखाइ खबाइ ख'खा सेन जे फल' बेबायदि आगजुआ जोंना न'खराव थाखायो आरो बाहायो आरो माब्लाबा खबाइल' लानानै जोङो साम' खननो थाङो एबा मैगं खादाफोरजोंबो जोङो ना बुरो ना हमो बिदिनो दैमाफ्राव खना खना बिदिनो जाब्रा बोखां बोखांबो जोङो ना हमो साम'बो मोनगोन बिबायदिजोंनो साम' मोनब्ला साम' लाबाय ना मोनोबा ना लाबाय बिदिनो जाब्रा बोखां बोखां ना गुरहैयो जों समाव लोगो नांनानै लोगो जानानै ज' ज' बिदिनो थाङो आरो जोङो माब्लाबा बिदिनो दुब्लिफ्राव गुरलाबायो आरो दंग' दंला बेबायदिनो गुरलाबायो हमलाबायो आरो जों गोबां ना साम' खांख्राइ लायै लायै जों सोलियो न'खराव लाबोयो बाहायो बेबायदि आगजुआ दंखायो आरो जोंना गासैनावबो न'खराव थाखाजोबनाय जोंना बिदि आगजुआ आरो हौवाफ्राथ' बिदिनो सम सम ना लायो फल'जोंबो हमो आरो ख'खाजोंबो सायो दंग' दंलाफ्राव बाहायहैयो बिदिनो जों गोबां बिदिनो ना लायै लायै सोलियो आरो बिबायदिखौ जों रोंखायो उन्दैसमनिफ्रायनो रोंबोखानाय जोङो दासिमबो बाहायदों दासिमबो सोलिगासिनो दा जोङो बुरैलायबाबो सोलोंगासिनो सोलिगासिनो दङ बेबायदि ना लायनाय मा लायनायफोरखौ जोङो रोंजोबो आरो जोंनाव थाखाजोबो जेखाइ खबाइ गासैबो फल' जे मुसारि बेफोरो थाखाजोबनाय जोंनाव आरो बेबायदिनो जोंनि दा गथ' गथायफ्राबो जों बिमा बिफाया जेखौ गुरो लायो बेबायदि रोंजोबसै आरो ना गुरनाय साम' लायनाय जेखाइजों आरो खबाइ लानानै लायो गुरहैयो सम सम सोलाबनाय समाव जोङो थाङो आरो न'आवनि दुब्लिफ्राव ख'खा नायनाय मानाय नायो जाङो लायखायो दासिमावबो जोङो सोलिगासिनो बेबायदिखौ जों रोंजोबखायो गोबां मान हौवाफ्राबो बेबायदिनो लायै लायै ना लानानै फैयो आरो सम सम सोलाबनायाव जे सारनानै लायो आरो बिदिनो फासि साहैयो माब्लाबा ख'खा साहैयो दंग' दंलाफ्राव सानानै लायो उन्दै समनिफ्रायनो जों बेखौ रोंबोखानाय खा दासिमबो रोंदों आरो सोलिगासिनो दङ गुरगासिनो जोङो साम' खांख्राइ माब्लाबा बिदिनो बायदि रोखोमबो ना मोनबोखायो लोगोसे आरो बिदिनो माब्लाबा अनेखथा मैगं थाइगं लोगोसे ना गुरनायजोंबो मोनबोफायो जोङो दैमा गाथोनाव थाङोब्ला दंग' दंलाफ्राव थाङोब्ला साम' खांख्राइ बायदिसिनाखौ जों गुरनानै लाबोयो जोंनाव आइजें आइला खबाइ जेखाइ मैगं खादा जे ख'खा सेन फल' दंजोबखायो न'खराव थाखाजोबो जोंना

जोंनो हौवाफ्राबो बिदिनो लायो आरो हिनजावफोर जेरै लायो हौवाफ्राबो बिदिनो लायनानै लाबोयो ना सारै सारै लाबोयो सेन ख'खा सानानैबो लाबोयो गोबां बिदिनो लायो जोङो दैयाव थांनानै बारा जाखो ना माखो